जेको हिन दफ़े तव्हां तेल ॾिनो न हुन में मूंखे मज़ो न आयो ऐं वार बि थोरा खरनि था ऐं मथे में चिप चिक बि इलाही थिए पेई ऐं तेल समुझ में न आहियो